किसान यह सुनिश्चित कार्य को पशुओं द्वारा परीक्षण सुविधाओं असुरक्षा और मानवीय मानवीय रूप से किया जाता है जैसे की अगर कोई भी गाय है वह गर्भवती है उसे बच्चे उसके बच्चे को जन्म देना है तो वह साफ़ जगह पर जन्म दें ऐसे ही रोड के पास न जन्म दें और उसके साइड में जाकर अच्छे से उससे बच्चे के बच्चे का जन्म हो वे साफ जगह रहें और मानवीय मानवीय रूप से हम लोग भी यह यही उसे सुविधाएँ प्राप्त करते हैं अगर वह गर्भवती है तो उसे हम लोग अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से उसका खान पान करते हैं उसे अगर कोई बीमारी हो तो वह बीमारी का जो अपन घरेलू ईलाज़ है वह भी कर सकते हैं और अगर जो घर से नहीं हो पा रहा है तो उसको हमें डॉक्टर को दिखवाना चाहिए डॉक्टर फिर उसके बताएगा क्या कमजोरी है क्या समस्या है तो वह अपनी तरह से वह बताएंगे की इन्हें ऐसी प्रॉब्लम है फिर उसका जो भी उपाय होगा वह हम लोग अपनी तरह से करेंगे पशुओं पशुओं का हमें बहुत ही अच्छे से देखभाल करना चाहिए क्योंकि जो पशुएँ होते हैं वह गर्भ सा जैसे जो वह छोटे छोटे बा छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए मिलनी चा गर्भवती जो होती हैं उनके लिए हमें बहुत सी जो सुविधाएँ हैं उनको अपनी तरह से पूरी करना चाहिए यह ताकि उन्हें आगे चल कर कोई भी कोई भी प्रॉब्लम न हो ताकि वह सभी स्वस्थ स्वस्थ रहें और उन्हें कोई भी तरह की अनुव्यवस्था पूर्ण न हों इस तरह हमें जो गर्भ गर्भ पशु होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करना चाहिए ताकि वह किसी भी प्रकार की बीमारी से न गूंजे और उनका जो स्वास्थय हो वह भी अच्छा रहे और उनके बच्चे के लिए भी बहुत ही अच्छा हो उनका जो स्वास्थय होता है उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से पुण्य मिले